हून जियां कि मिगी सोआल पुच्छे दा कि मेरे एरिया कोल टुरिस्ट आस्तै केह्ड़ी केह्ड़ी जगह न मतलब औंदे न ते केह्ड़ी केह्ड़ी जगह न हून जियां की हून जियां रामनगर दी गल्ल लाई लैओ शीशमहल शाशमहल इत्थां मतलब लोक आंदे पिकनिक आंदे जेल्लै स्कूलें बच्चें ई तां इत्थें आंदे पिकनिक आस्तै शीशमहल आंदे की जे इत्थें दौ तीन मैह्ल न दौ ई मैह्ल न शीशमहल ते जेह्का साढ़ा ओह्का मैह्ल रानी मैह्ल उत्थें औंदे ते नुहाड़े आस्तै औंदे होर मतलब इत्थें जेह्का साढ़ा शीशमहल ऐ ओह् बड़ा शैल ऐ तुस शामीं जिसलै सूरज डुब्बदा ते तुस आह्गे ते इंया जेल्लै सूरज निं डुब्बदा ते जेह्ड़ी ओह्दी रोशनी पवा दी होंदी लोऽ पवा दी होंदी ना ओह् जेह्ड़े बुड्ढे न इत्थें ओह् चमका दे होंदे इन्ने शैल लग्गा दे होंदे ते उत्थें औंदे लोग बाहर दे ठीक ऐ ते हून इत्थां अग्गें गल्ल लाई लैओ तुस साढ़े मैह्ल दी जेह्का इत्थें दा होर ते होर इत्थें दा इक्क गल्ल ऐ जेह्ड़ा साढ़ा शीशमहल ते रानी महल ऐ इत्थां जेह्ड़ा रस्ता ऐ ओह्बी शीशमहल दे अंदर मतलब गुप्त रस्ते होंदे हे निं जेल्लै राजा म्हाराजा दे टैम डऊघशआ़ दे ते गुप्त रस्ता उत्थां ते उत्थें रानी महल दी तरफ जित्थें साढ़ी रानी होंदी ही ठीक ऐ ते जेह्का साढ़ा रानी महल ऐ उत्थें नी मतलब जेह्का एह् तलवार ही पुरानी तलवार ऐ मतलब राजा म्हाराजा दे टैम डऊघशआ़ दी ऐ ते उत्थें जेह्ड़ी तलवार ऐ उसी ऐहीं तोड़ी खून लग्गे दा मतलब ओह् तलवार इंया पेई दी मतलब रक्खी दी इंया हून छड़ी अस निशानी गै रक्खी सकने ओह् उत्थें पेदी ते उत्थें होर बी पेंटिंग्स न इन्नी शैल शैल तुस इंया जाह्गे नी कुदै उत्त मतलब जेकर तुस आये दे उत्थें जेह्की ओह्दी पेंटिंग्स ऐ ओह् तुसें इंया लग्गनियां की अग्गें खड़ोगे साईड खड़ोगे इंया लगदा तुसेंगी गै दिक्खा दी इन्नी शैल शैल पेंटिंग्स न इत्थें शैल जगह ऐ ओह् तोप निं होंदी ओह् मतलब उत्थें बाहर उत्थें रक्खी दी हून साढ़े नरसिंह मंदिर ऐ जियां नरसिंह मंदिर ऐ उत्थें मतलब जाना माना मंदर ऐ साढ़े रामनगर दा ते ओह् रामनगर दा मंदर ऐ जेह्ड़ा साढ़ा मतलब जेह्ड़ा विलेज़ ऐ नी मतलब उत्थें दा मंदर ऐ ते मतलब उत्थें इक्क मंदर ऐ जेह्का नरसिंह मंदर इसी नरसिंह मंदिर गी बड़ा मन्नेआ जंदा नरसिंह मंदर ऐ जेह्का इत्थें लोग यज्ञ दिंदे जियां कुसै दे घर मुड़ा होया जां नौकरी लग्गी तां यज्ञ दिंदे पंजमी सालगिरह तां यज्ञ दिंदे ते मेरे घरै आह्लें उत्थें दिती ते ता मिगी पता ई ते नरसिंह भगवान दी क्हानी ते तुसेंगी पता ई ऐ की नरसिंह भगवान इत्थें मतलब बहोत मन्ने जंदे ऐ इत्थें शक्ति ऐ उंदी आक्खनै आह्ली गल्ल ऐ पर सच्चें शक्ति ऐ उत्थें में इंया अपने बजुरगें कोला गल्ल बी सुनी की इक्क बारी केह् होया इत्थें टेररिस्ट नी होंदे उनें इक्क अटैक कीता बारूद बगैरा ते ओह् मतलब उत्थें फुट्टेआ निं ते धमाके जेह्के होंदे ना ओह् होये निं मोयै उआं गै रेह् हून एह् निं पता की क्हानी सनायी दी जां सच्च ऐ हून तुस गल्ल लाई लैओ साढ़े कटरा दी कटरा दी जित्थें मतलब जेह्के जेह्के शरधालू न जेह्के मतलब टुरिज़म न ओह् बाहरा बाहरा दा आंदे ते फॉरेन दा बी आये दे होने इत्थें मतलब टुरिस्ट बड्डे बड्डे जेह्के सेलीब्रिटी होंदे ओह्बी इत्थें आंदे मन्नत आस्तै इत्थें साढ़े कटरा कटरा जेह्की माता नी इसी लोग बड़ा पूजदे होर ते होर जेल्लै भगवान राम भगवान नै इत्थें माता जेह्की साढ़ी माता वैष्णो इनें पता नी केह्ड़े युग च वादाै कीता की अंऊ थुआढ़े कन्नै ब्याह् करगा जेल्लै अंऊ कलयुग बिच कल्कि दा अवतार लैगा ते जेल्लै उनें कलयुग बिच अवतार लैता हा तां उनें ते उनें कलयुग बिच अवतार लैता हा ते उनें आक्खेआ हा की अंऊ मतलब जे अंऊ कलयुग बिच अवतार लैगा ते अंऊ थुआढ़े कन्नै ब्याह् करगा एह् मान्यता न पर मिगी सच्च लगदा जित्थें तगर हून पता लग्गना जेल्लै कलयुग आह्गा तां असें इन्ने चिर च मरी दा होना चलो इस के बाद आगें चलते हैं जैसे की हून साढ़े तुस इंया जियां की क्रिमची मानसर इत्थें पैह्लें पांच पाडुऐं दा मंदर आक्खदे इसी इंया ते इत्थें पत्थरें कन्नै शैल शैल इंया ओह् मंदर बने दे इन्नी शैल जगह फुल्ल बगैरा ओह् बड़ी शैल जगह फुल्ल बगैरा बड़ा किश ते साढ़ी बसंतगढ़ आह्ली जगह शिव गली आह्ली जगह जित्थें शिव मंदिर ऐ उत्थें बड़े सारे शरधालु औंदे ते केह् आक्खदे टुरिज्म औंदे इंया ते इत्थां रोड़ खराब ऐ नेईं तां इत्थां अगर रोड़ स्होई होई जाह्ग ते इत्थें होर टुरिज्म आन रोड़ दी बजह कन्नै घट्ट औंदे इंया बड़े आंदे हून जेल्लै इत्थें जात्तरा निं जंदी कैलाश आह्ली बसंतगढ़ आह्सली साईड दा जंदी मतलब बसंतगढ़ शिव गली मंदर ऐ उत्थें बी लोग बड़े होंदे तां उत्थां अग्गें